हँ

बहुत बढ़िआँ तरकारियो फर्स्ट क्लासके पूरी बूनियो रसगुल्लो खीरो सब बहुत बढ़िआँसँ भोज भेलै जेकर जे जशे जश ततेक फर्स्ट क्लासके पूरी असलमे खस्ता पूरी बनयने रहे एकदम लरम रहैत छै तब खाइयोमे लोककेँ नीक लागैत छै हँ हँ ओ तऽ छैहे हलवाइ पर केओ की कयलक तऽ ओहिमे पर जे छै से खस्ता नहि कयलक तऽ ओ पूरी कड़क कड़क रहैत छै आ जे कनि खस्ता कै देलकै एहिमे ताहिमे बूढ़ आदमीके हमरा सबके टूटबो नहि करैत छै हमरा सबके टूटबो नहि करैत छै आ लरम हँ बारीकके कहबै की हँ भाय जे कनि लरम लरम पूरी ताकिके दे ने तहन तहन कनिक भोजन करैत छियै आ नहि छै हँ हमरा सबके तऽ दाँत ताँत तऽ छै नहि तऽ लरम लरम ताकि ताकिके लेलहुँ आ भोजन कयलहुँ एहिमे बड़ा नीक लगैत छै खूब प्रेमसँ भोजन कयलहुँ दही चीनी सुन्दर सब एक एक नम्बरके सब किछु एक नम्बरके रहै कोनो चीज दूसै बला नहि छलै सब्जी पूरिओ मिठाइओ सब चीज एक पर एक छलै कोनो चीज

ओकरा चीनी बला नहि छलै मतलब बड़ बढ़िआँ रसगुल्ला हँ हँ हँ पानि पानिये बला बना कऽ पानिमे नहि दै दय छै जे हँ हँ तऽ से रसगुल्ला रहैत छै जाहिमे खाइमे आराम एकदम हँ एकदम लरम लरम फर्स्ट क्लास कऽ खाइओमे रुचिगर बेसी मीठ बला नहि ने नीक लगैत छै लोक कऽ लगले मन भरि जाइत छै ओ हूँ हँ आँ ओ मीठ बला रहैत छै तहन तऽ हमरो सबके कम से कम पाँच छओ गो मिठाइ खाइत छियै लेकिन ई जे रहैत छै फीका बला ई तऽ सात आठ गो दश गो तक हमहुँ सब पूरा दै छियै एहन बात नहि छै खायमे नीक लगैत छै हँ तऽ आ की करतै हँ एकदम नहि हँ से तऽ होयबे करैत छै कि देखिऔ कोनो चीज सैकड़ो चीज बनल रहैत छै ने भोजमे अगर अतिसँ फाजिल खयबै तऽ ओ खराबी नहि करतै कोनो चीजकेँ हर चीजकेँ तरीका छियै ने खाइके अहाँ ओतेक खाउ जे हजम कै लिऔ पचा लिऔ आँ एते खा लेबै कि जे मतलब एखने मतलब रद दस्त शुरू भए जायत ओ कतहुँ जगह रहलै कोनो भोज कऽ हँ तऽ से तऽ बहुत आदमी ओहन नहि छै खूब ठूसि लेलक जे होयतै से होयतै ठीक छै राखैत छी बहुत हँ बहुत बढ़िआँ